हलो तव्हां हल्दीराम मां था ॻाल्हायो हल्दीराम में हिक नईं डिश आई आहे चांवर सां गॾु नईं भाॼी आई आहे छा उहे हाणे मिली सघंदी आहे उनजो मूल केतिरो आहे उनमें छा छा पवंदो आहे छा तव्हां मूंखे ॿुधाइ था सघो छाकाणि त मां पंहिंजी साहेड़ियुनि खां उनजी काफी साहारा ॿुधी आहे हुनमें काफी शयूं पवंदियूं आहिनि ऐं हुनजो मूल बि ठीकु ठाकु आहे सो मूंखे हूअ अ पंहिंजी पाटीअ लाइ घुराईणी आहे तव्हां केतिरनि माण्हुन लाइ इंतिज़ामु करे था सघो छा मूंखे हीअ डिश जल्द खां जल्द मिली सघे थी हिन भाॼीअ में जेको बि वेजीटेबल्स पवंदियूं आहिनि उनजो नालो बि ॿुधायो छो त मूंखे सभिनी खे इहो बि ॿुधाइणो आहे त हिन डिश मां मूंखे कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो ऐं मां हीअ डिश छो घुराई आहे किटी पाटीअ में इहा डिश हिक नई डिश जे लाइ मिलंदी